पहिरियों पहिरियों मां ॻाइणु पंहिंजे घर में ई ॿुधो छो जे मुंहिंजी माउ ऐं पीउ ॿई ॿहिराणे में ॻाइण लाइ वेंदा हुआ मुंहिंजी माउ ऐं पीउ ॾाढो सुठो सुठो ॻाईंदा हुआ त मां घर में रहंदी हुअमि उहे पंहिंजा जो अभ्यासु कंदा हुआ पंहिंजे ॻाइण जो घर में ई रही करे कंदा हुआ मां नंढी ॿारु हुअमि जॾहिं मां पंजे सालें जी हुअमि तॾहिं मुंहिंजी मम्मी हिकु भेरो ॻाइण लॻी त मां बि पंहिंजी माउ सां गॾु ॻाइण लॻियमि मुंहिंजी माउ चयईं तुंहिंजी आवाज़ु त ॾाढी सुठी आहे त हिन करे मां ॻाइणु चालू कयो ऐं मां पंहिंजो ॻाइण में ॾाढो ध्यानु ॾियण लॻी वई हुअमि ऐं मुंहिंजी माउ पीउ ॻाईंदा हुआ हिन करे ई मूंखे धीरे धीरे धीरे धीरे ॻाइण में ॾाढो शौक़ु अचणु लॻी वियो मां धीरे धीरे वॾी थी करे कलाकार थी वियमि ऐं हाणे मां ॾाढा सुठा भॼन ॾाढा सुठा गाना ॾाढो सभु कुझु सुठो ॻाईंदी आहियां